हँ हेलो की समाचार छै हँ बोलु ओकरा छुट्टी मिलना चाही दश दिनके से कनि जेबै शादीमे बुझलखिन नैहर हँ नैहर जेबै शादीमे से कनि बचियाके छुट्टी चाही की करबै तऽ तऽ कमजोर छै तऽ हमे की करबै पावनि कोनो शादी हँ कहियो ने हेलो कनि हँ तऽ बच्चा कोनो जरूरी छै अखन छुट्टी तऽ लेबै नहि करबै हँ हमे इएह कहै लए हमरा इएह चाहै छियै जे पाँच दिन सात दिन दश दिनके छुट्टी होना चाही हँ हेलो दश दिन बा बारह दिनके छुट्टी चाही हँ केना हेतै तऽ खरचा छै तऽ की करबै बच्चा कमजोर छै कतौ जेबै तऽ ओकरा छुट्टी तैॅं ने कहै छियै छुट्टी चाही अच्छा दश दिनके छुट्टी चाही तऽ कम देबऽ पड़ै छै की करबै कमजोर छै बच्चा छुट्टी लेबै बच्चाके तबियत खराब भऽ जाइ छै तऽ की करबै ओकरो तऽ देखेनाइ जरुरी छै अच्छा हँ फीस देबै से हेतै तहन ने ठीक छै कतऽ